हेलो की यौ अहाँ सबके मकान कत्तऽ भेल कत्तऽके रहए बला छियै हमरो तऽ समस्तीपुर जिला घर अइ अहाँ सबके एने कोन कोन पर्ब होइए हँ अच्छा

सियाराम हँ हमरो सबके एने होइए मधुश्राओनी होइए पन्द्रह दिन पूजा होइए खूब उत्सब से हँ उत्सबसँ मधुश्राओनी मनबैत छी जे पहिल बइरसाइत होइए अनेको रङ्गके पर्व होइए ने ब्रह्मणमे

हँ यौ बाजियौ हँ बढ़िआँ बात हँ सब ठीक यऽ हमर सबके इहए सब ने खुशीके बात भेलै पुजाह पाबनि करैत छी पाबनिमे होइए छठि मनबैत छी एकर बाद माघ माघ महिना फेर पञ्चमी मनबैत छी फागुन महिना शिवराति उत्सव होइए चैत महिना रामनओमी होइए हर महिना किछु ने किछु तऽ होइते रहैए

चलु बढ़िआँ बात धर्म कर्म करैत छी बढ़िआँ बात बहुत बढ़िआँ बात ठीक छै राख राखु